جی میم مجھے سبزیاں چاہیے تھی مجھے ایک کلو گاجر چاہیے پیاز چاہیے اور ٹماٹر چاہیے آلو چاہیے اور مٹر چاہیے مل جائیں گی آپ کے پاس ساری سبزیاں میم سبزی بالکل فریش ہونی چاہیے آپ مجھے سبزیوں کے ریٹ بتا دیجیے گاجر تیس روپئے کلو

آلو چالیس روپئے کلو جی جی پیاز تیس روپئے کلو مٹر کیا ریٹ بتائی آپ نے اچھا میم کچھ کم نہیں ہوگا اچھا میم تھوڑا تھوڑا سا کم کریے اچھا میم سبزیاں بالکل فریش ہوں گی نا ہاں جی

جی تو آپ مجھے میرے ایڈریس پہ ڈلیور کروا دینا ٹھیک ہے میں آپ کو ایڈریس ای میل کر دوں گی آپ مجھے اس پہ آپ مجھے اسی پہ ڈلیور کروا دینا اور میں پیمینٹ بھی میں آپ کو ایڈریس وہ اپنا نمبر بھیج دوں گی آپ اس پہ پیمینٹ کر دیجیے گا ہاں جی نہیں نہیں اور کچھ نہیں بس میں نے آپ کو بتا دیا سبزی میری بالکل فریش ہونی چاہیے ٹھیک ہے ٹھیک ہے